पशू उत्पादन में हेना कृषि जो हूंदा आहिनि जो गांवनि में रहींदा आहिनि माण्हूं हू पंहिंजे घरनि में गांयूं भैसूं मुर्गा ऐं ॿकरा ऐं न सूअर वग़ैरह हे सभु पालीन्दा आहिनि हुननि खे खाराईन्दा आहिनि वॾो कंदा आहिनि पोइ हुन खां पोइ हू जॾहिं हष्ट पुष्ट वॾा थी वेंदा आहिनि जेसिताईं हुननि खे गांवनि वारनि खे हुननि पशुनि पक्षियुनि मां लाभ मिलंदो आहे हुन लाभु लाभु वठंदा आहिनि हुन खां पोइ हू जॾहिं हू बेकाम थी वेंदा आहिनि जॾहिं हुननि खे मंडियुनि में वठी वञी विकिणंदा आहिनि सुठे दाम में विकिणंदा आहिनि ऐं मंडी वारा दुकानदार हुननि खे वठंदा आहिनि ऐं वठी करे वॾे वॾे व्यापारी खे हू पशू वग़ैरह विकिणंदा आहिनि ॿकरा विकिणंदा आहिनि ऐं मुर्गा विकिणंदा आहिनि ऐं जो गॾा हूंदा आहिनि जो भैंस वग़ैरह हूंदा आहिनि पाॾा हू विकिणंदा आहिनि सूअर विकिणंदा आहिनि पोइ जो सूअर विकिणंदा आहिनि ऐं पोइ हुन खां पोइ हू वॾा व्यापारी जो मांस बूचड़ खानो हूंदो आहे हुननि खे हू ॾींदा आहिनि पेसनि में ऐं हू हुन जो सुठो हो हो हुननि खां ख़रीदे करे ऐं हुननि खे कसायुनि खे विकिणे क कसायुनि खे विकिणंदा आहिनि ऐं कसाई वरी हुननि जो मांस हुन खे कटे करे मांस तयारु कंदा आहिनि मांस तयार करे ऐं माण्हुनि खे पेसनि में विकिणंदा आहिनि जीअं पैण जहिड़ी आम जनता हुननि खे वठी खाईन्दी आहे मुर्गे जो मांस ऐं मछिलियूं मछिवारा बि मछिलियूं पकिड़े ईन्दा आहिनि पोइ हुननि खे दुकाननि व मंडियुनि में वञी विकिणंदा आहिनि पोइ मंडियुनि वारा ख़रीदे करे वॾे व्यापारियुनि खे ॾींदा आहिनि ऐं हू वॾा व्यापारी ख़रीदे करे मछली मार्केट में वञी विकिणंदा आहिनि ऐं मछ्ली मारकेट वारा उन्हनि खे कटे करे पैण जहिड़ी आम जनताउनि खे ॾींदा आहिनि ऐं पाण उन्हनि खां पेसनि सां वठंदा आहियूं ऐं पंहिंजे घर में ठाहे करे खाईन्दा आहियूं उन्हनि जानवरनि खे हुननि जानवरनि खे ख़रीदण लाइ ॾाढा सारा पेसा पेसा ईअं कमाईन्दा आहिनि कृषि बि कमाईन्दा आहिनि गांव वारा बि कमाईन्दा आहिनि ऐं हुन जानवरनि जे मांस सां जो बूचड़खाने वारा हूंदा आहिनि कसाई हू बि असां मां पेसा कमाईन्दा आहिनि मुर्गे जो मांस बि ॾाढो आहिनि महांगो मिलंदो आहे ॿकरे जो मांस बि महांगो मिलंदो आहे जीअं ईद वग़ैरह हूंदी आहे त हू बूचड़खाननि मां उहो कसायुनि खां पूरा पूरा पूरा पूरा ॿकरा वठी ईन्दा आहिनि उन्हनि खे खाराए पीआरे पोइ हुननि खे राति जो कतिल करे पोइ हुननि खे रधे खाईन्दा आहिनि